हेल्ल' सार औ मानि वारेन्ट मोन सार औ औ

गैयाबोना आच्चा सार बेथ' न'आव दंमोन आंनाव गासैबो आङो हाखु दाखु जानानै लांस्लाबनो हायासै बांद्राय इमारजेन्सि आङो हस्पिताल आव न'खरनि मानसि बेमारि दंमोन दा बे बेमारि गोनांखाय आङो लेंहरब्रबनायखाय आङो हाखु दाखु आङो बावलांदोंमोन आरो सार बेयावनो दा मा खालामनांगौ अनदो एसे आच्चा सार खोनासंं सार आ तारमाने आङो आंना न'आव दंखाजोबो नालाय लाइसेन्स टाइसेन्स गासैबो दंखाजोबो आं बेखौ लानानै थांनानै नोंथाङा सालान खौ दाननो नाङा जायखिजाया आङो नोंथांनिसिम थांगोन नोंथांखौ देखायहैनानै अननानै एसे रेहाय होनानै आंखौ हगार हरबानो सार खौबो आङो गोजोननाय मोनगोन आरोकि जेनेबा आङो न'खरनि बेमारि असुबिदाथारखायसो आङो हास्लाबाखै लांनो आङो बे लेखा प्रमान पत्र'फोरखौ हेलमेट खौबो लांनाय जायाखैमोन दा नोंथांनिसिम आङो थांनानै आङो बे लेखाफोरखौ आङो गासैबो गथायहैगोन नायनो हागोन नोंथाङा आच्चा अके सार आङो बेलासियावनो आङो सहैगोन नोंथांनि अफिस सिम